खुलुमबाय आंनि मुङा बिस्वजित ब्रह्म आङो गोरान खेथि मावो जेरै बानलु फथल आरो जिंखा बेफोरबायदि आबाद मावनानै एसे रां खामायनो हायो जेरैहाय आङो दायो बानलु मावगासिनो दङ आदा बिगासो जानाय दा बे बानलुआव गायनायनि सिगां जोङो बे मोजां जोलैनि जाय जोलैया मोजां फिथाइ थाइगोन बेफोरखौ बासिनानै जोङो नारसारिनिफ्राय जोलैखौ लाबोनानै जों मोजाङै जगायनानै दा जगायनायनि उनाव

बेगरखौ मोजाङै बेरहोनानै जोङो थामजि सानबा नैजिबा साननि उनाव जों गायो दा गायनायनि सिगां जोङो जाय हायाव गायगोन बेयाव जोङो हाखौ मोजाङै साफा खालामनानै लानानै जोङो बेयाव मोनसे मालसिं होनानै गायगोन बे मालसिंङा जोंहा सारि फुत्ति गुवारा आरो गोलावाथ' गोलावसै बे सारि फुथि मालसिङाव जोङो बे मोननै फुलि गायनो हायो ओरै दुइ फुत दुइ फुतजों गायगोन ओरै सेर ओरै सेर माने गासै जोङो बिगासेयाव दुइ हाजार थिन हाजारसो बिदि फुलि गायनो हायो आरो दा गायनायनि सिगां जोङो बे हायाव जोङो गोबोरखि होनांगोन आरो सोरखारि हासार होनो हायो जेरैबायदि पि सफार पथास आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलि जेरै फुरादन टिमेट बेफोरबायदिखौ बाहायोबा जोंनि आबादाव एम्फौ नांनायफ्राय खम जायो दा गायखांनायनि उनाव जोङो दै दै होनांगौ इसे थांखांनायनि उनाव दै होनो हाबा जोंहा आबादा मोजां जागोन दा दै नङाबानो जोङो आबादखौ मोजाङै लाखिनो हाया बा बेबायादि दा आबाद मावनायनि माखासे जेंना फैयो जेरै सिगाङावनो जोङो आबाद मावनायनि सिगां बेराखौ मोजाङै खालामनानै लानांगौ नङाबा दाउ बोरमा अमा मोसौ बेफोरबायदिफ्रा जोबोद दिग्दार खालामो मानो होनोबा आंना दाख्लैयो गोबां फुलि नस्थ' खालाम लांबाय मानो होनोबा बोरमाया हाबनानै बेराखौ सौसिनानै हाबनानै माने गोबां फुलिखौनो नस्थ' खालामदों दा बेनिखायनो जोङो बेराखौ मोजाङै थिग खालामना लानांगौ आरो दा आरो गेजेर गेजेर जोंहा भिटामिन सारनांगौ आरो ओय एम्फौ जायो एम्फौनि जोङो माखासे मुलि जोङो नारसारिफ्राव बायनानै जों सारनांगौ जायो बेफोरखौ होबाय थाबानो जोङो

आबादखौ मोजाङै मोननो हायो आरो दा लोगोसे आङो फथलबो मावोमोन फथला जोंहा दासो बेबादिनो जोङो बिगासे आधा बिगा गायो बेयाव मा होनगोन गायनायनि सिगां जोङो हाखौ मोजाङै एवनानै लानानै दा जोङो सय फुत सय आरो नय सिक्स फुत नय फुत बेबायदि माबायै गायो आरो गोजान जानथायै दा बेयाव गायनायनि सिगां जों गोबोरखि बायदिसिना होयो होनानै जोङो आबाद बै फथला मोनसे गायनाय समाव बे आथिं हरनानै बे रोदा थाङो थास' आथिं बायदि बे थास' आथिङाव मोनसे रोदा सुलाङो बे रोदाखौ गायोबा जोंहा आबादा मोजाङै जायो आरो दा बेनिफ्राय जोङो बे गायनाय समाव जानुवारि दिसेम्बर मासाव बेखौ कालेक्ट खालामनानै जोङो गायो आरो बे गायनायनि उनाव ओरैनो दै सम सम होनांगौ दै सम सम होनानै मोजाङै थिखोनांगौ आरो जोङो बैसाङाव होयोबा फिथाइया गोलाव जागोन साफा जागोन मुलि सारनायावबो मोजां जागोन खानायावबो मोजां जायो आरो हायावबो गायजायो हायाव गायोबा हानिया जोंहा खानायाव जारला जायो आरो बिजौफ्रा गास' गुस' बेबायदि जायो दा माखासे मुलि बाहायनांगौ जायो मुलिया जेनेबा एम्फौनि होनो गोनाङा बिजौ जायो बिजौ जाग्राखौ होबाथानो थाखाय मुलि बाहायनांगोन आरो जा बिबारनि सारनांगौ जायो आरो बेरे दङ मोनसे मौ बेरे बायदि बे बेरे बेरेखौ होबथानो थाखाय जोंहा मोनसे मुलि बाहायनाय जायो बे मुलिखौ बाहायबानो जोङो फिथाइया थाबथायो नङाबा बे बेरेनि मुलिखौ साराबा माने गोमो गोमो जानानै बेरे ओय सुनानै मोनलांनानै सिरिबाय थायो आरो बेखिनियानो फथल आबादनि मिथिनाया आरो लोगोसे आङो माइ आबादबो मावो माइया जोंहा हाया खम बेनिखायनो गोरान खेथियाव आं बांसिन गोसो होयो आरो माइया ओरैनो जानो आन्था गायो एबा जोङो मसन मोनसेल' गायनाय जायो मसन मोनसेयावनो जोङो जेनेबा मा होनगोन सरन' मासुरि गायो रनजित गायो बेबायदिनो माइ आबादखौ खालामनाय जायो आरो जानायनि थाखाय दा आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै